जी मैंने आज आपके यहाँ कैब की सेवा प्राप्त करी थी जिससे मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हूँ मेरी शिकायत यह है कि जो आज कैब ड्राइवर आया था उसने ना तो मास्क लगाया हुआ था दूसरी उसकी इतनी गन्दी गाड़ी इतनी गन्दी सीटें थीं उसकी गाड़ी की आपको पता है कि अभी हम लोग इतनी बड़ी बीमारी से बाहर निकलें हैं तो आधे से ज़्यादा लोग उससे डरे हुए हैं कि अभी भी अगर देखा जाए तो कोविड को जो बीमारी अभी गई है तो उससे लोग पूरी तरह से बाहर निकले भी नहीं है तो उस हिसाब से हमें हमारी जो भी है सुरक्षा हमारे हाथ में हैं हमें रखनी चाहिए और खुद की ही नहीं तो दूसरों की रखनी चाहिए अगर आपको एक कैब की सेवा आप दूसरों को व्यक्तियों को दे रहे हो तो आप उसका तो आप ध्यान रखो ना कि आप गंदगी से आप ना रखें गाड़ी को या स्वच्छता आप रखें गाड़ी इतनी अस्वच्छ थी ड्राइवर इतना अस्वच्छ था ना तो उसने मास्क पहना हुआ था इतनी अस्वच्छ तरीके से उसने कैंप को रखा हुआ था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया इतनी गन्दी सीटें थी उसकी गाड़ी की मैं आपसे इसके लिए शिकायत करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस ड्राइवर के लिए लें क्योंकि इस सुरक्षा इसमें नहीं है आप कैसी सेवा प्राप्त कर रहे हो आप कैसी सेवा आप दे रहे हो